जी हाँ अभी मैंने आपके यहाँ से दोपहर के खाने का ऑर्डर दिया था जिसमें मुझे दाल जीरा राइस और आलू जीरा चाहिए था मैंने आपके बताए गए वेबसाइट द्वारा और आपके भेजे गए यू पी आई पर भी बहुत बार पैसे को भेजने का प्रयत्न किया लेकिन पता नहीं क्यों ये पैसा नहीं जा पा रहा है मैं जितनी बार भी प्रयास कर रही हूँ यह विफल हो जा रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे आपको पैसे चुकाऊँ और अभी तक मेरा ऑर्डर भी नहीं आया है इसलिए कृपया कर मुझे बताएँ कि क्या मेरा भुगतान सफल रहा है या नहीं या नहीं है तो मुझे कोई और पैसे देने का तरीका भी बता दें